म्हाका भाव भयणां तर ना हांव म्हज्या आवय बापायचें एकुलतें एक चली पूण जर आशिल्ले जाल्यार जर भयण आशिल्ली म्हणा वा भाव आशिल्लो म्हणा जाल्यार हांव आशा करतां की म्हज्या भशेन आसत आशिल्लो तो बेचारो शांत आसतलो आशिल्लो जाका हांव सदांच बडयतलें आशिल्लें मागीर धरून